हमरा सभ बच्चासभके जे छै से एकदम स्वस्थ्य रहै छै एकदम जे मजबुत होइ छै तऽ दौड़नाइ कुदनाइ सँ बच्चा सभ जे छै से बढ़िऑं रहै छै इएह बात छै तऽ बच्चा सभके एहि दुआरे जे छै से माय बाप उठेलक सवेरे सकाल आ दौड़ै लए कहलक तऽ बच्चा सभ अपन गेल दौड़ैलए दौड़ै लए गेल ठण्डामे जे छै से मोफलर सभ लगाके गेल आ गर्मीमे जे छै से ओहिना गेल आ ठण्डामे जे छै से एथी गरम पानि पीलक आ गर्मी मे जे छै से ठण्डा ताकलक ठण्डा पनिदेलक पियै लए